हैलो मैम आप समीक्षा सामाध्या बोल रही हैं मैं बैंक ऑफ बड़ोदा से मैं बैंक ऑफ बड़ोदा से बोल रही हूँ मुझे आपसे लोन के बारे में बात करनी थी मैम हमारे यहाँ टू पीलर्स लोन फोर व्हीलर लोन होन लोन बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं पर्सनल लोन आप यदि इंट्रेस्टेड हैं तो बताएँ मैम पर्सनल लोन पर तो मैम परसेंटेज भी अच्छा मिल रहा है मैम आपको पाँच लाख तक का लोन मिल सकता है और मैम होम लोन पर तो हमारे ऑफर्स भी बहुत अच्छे चल रहें इस्पेशली होम लोन पर तो मैम प्रधानमंत्री योजना में आपको सब्सिडी भी मिलेगी तो मैम हम उससे ही रिकवर कर लेंगे मैम आप तो बस हाँ कहिए मैम अगर आप नई कार लेना चाहेंगी तो कार पर भी लोन हो जाएगा आप बस कहिए आपकी सविधा हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन यहाँ पर आपके लोन के लिए मैम प्लीज़ देख लीजिए